ارے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا یہ سب میں تو فلانسر ہوں اپنا کام خود ہی کر لیتی ہوں کیا مجھے بھی رینٹ بھرنا ضروری ہے ارے باپ کیا کروں کہاں سے سروع کروں میں سمجھ گئی اب دیر نہیں کروں گی میں ابھی اپنے انفانجز چیک کرتی ہوں اور اکاؤنٹینٹ سے بات بھی کر لیتی ہوں اس بار کوئی غلطی نہیں کروں گی